हलो हलो हा जय झुलेलाल साई रमझट जे डांडिया क्लासिस मां पिया ॻाल्हायो था अरे असां मूंखे डांडिया सिखणा हुआ त तव्हांखां पुछिणो हो भई कीअं अथव तव्हांजे हुतांजो अघि न हीय सभु

ॿियो तव्हां हिते डांडियनि जो ई क्लास अथव न मेन त तव्हांजो पोइ तव्हां डांडियनि जो त अघि ॿुधायो भई हिक ॾींहं जा महीने जा अठ ॾींहनि जा कहिड़े हिसाब खां अहिनि हा हा हा

हा टे त टिनि महीन न जो कोर्स न न टिनि महीने न जो कोर्स त लॻभॻि अठनि ॾींहंनि में बि थींदो आहे न हा त भले टे सौ रुपियनि में तव्हां असांखे घणो घणो सेखारींदा मनां कहिड़ा कहिड़ा डांडिया सेखारींदव हा हा हूअ त आहे हा चालूं त तव्हां चालू त तव्हां सादे गरभे खां ई करंदा हूंदवनि हा जहिं सभु सभु हिन में जेका बि निकिरनि था भई सोराह तालियूं बटीह तालियूं ही सभु तव्हां सेखारींदा आहियो हा सिखिणो त आहे दादी हिनमें छा आहे के भई आहे नि टाइम घटि आहे न तॾहिं असां अञा पढ़ंदा आहियूं त पोइ टाइम घटिजे हिसाब सां मतलबि तव्हांखे चवांव थो हा हिनमें हा हिनमें छा आहे वरी गरभा चालू हीअंर थियण वारा आहिनि त पोइ पाणि सिखी वञू त पाणि हुनमें रमी सघूंनि न त फ़ाइदो छा सिखण जो

हा त तव्हांजो क्लास जो टाइम छा अथव हा हा ॿियो

मनां ॿिनि कलाक जे हिसाब खां ई तव्हां पैसनि जो हिसाब ॾियो था न हीअं त मां मनां ॿिनि टिनि खे वठी अचां त तव्हां मूंखे फ़ाइदो डींदव न ईअं नी हा न ॿियो तव्हां डान्स कीअं सेखारींदा आहियो डान्स जी छा प्राइज़ आहे हिन महिल हा त भले ठीकु आहे त तव्हां हिननि जो मां ॾिसां थी त पोइ अघि में इहो सभु तव्हांखे पोइ मां ॿुधाया थी हा ॾिसंदमि

हा ठीकु आहे हा हा हीअ त ॻाल्हि सही न आहे ज़माने जे प्रमाणे हलिणो थो पए न बॉलीवूड बि सिखिणो आहे त गरभा बि सिखणा था पवनि त ॾिसूं था हीअंर मां साहेड़िनि खां पुछां पोइ असां ॿई न त गॾु ईंदासीं तव्हांजे हिते तव्हां फ़ाइदो करे ॾिजो असां सिखूं तव्हांखे बि फ़ाइदो पियो ठीकु आहे हाणे ह असां हा हा हल त पोइ असां ईंदासि होवनि हलो रखाव थी